गाम घरमे खेलकूदके प्रशिक्षणक व्यवस्था कोनो नहि छै अतुक्का लोक कम पढ़ल लिखल होइ छथि तऽ अतुक्का लोक जे कोनो चीजके प्रशिक्षण लेबयके इच्छा भेलनि तऽ ओ तऽ अतुका जे सबसँ बेसी पढ़ल लिखल लोक सब छथि हुनका माध्यमसँ वस्तु स्थितिके जानकारी प्राप्त कयलथि आओर ओइ खेल सऽ जुड़ल जदि रिलेशन मे जान पहचान मे कोनो व्यक्ति जे छै सफल व्यक्ति जे अइ विभाग मे विशेष अनुभव प्राप्त केने छैथ हुनका से मार्गदर्शन लअ कऽ आओर लोक अइ तरह आगू अपना पथपर निरन्तर चलैत रहय